हाँ हमारे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा एक ही है जो ई है हिंदी हिंदी स्वच्छ सरल है जो सब लोग हिंदी बोलते हैं और लोग कार्य शिक्षा उद्देश्यों के लिए भी इस भाषा का उपयोग करते हैं भाषाएँँ सीखने के लिए हम हमारे बच्चों को हमेशा ही स्कूलों में भेजते हैं और मात्र जो भाषा बोलने जाती है जो हमारे हिंदी मातृभाषा है इससे हमें गर्व महसूस होता है की हम हिन्दू हैं और हमारी राष्ट्रभासा हिंदी है हिंदी से हम सबको जागरुक करते हैं और हमारे यह ऐसी बाता है भाषा है जो हर जगह प्रचलित है इसको हर इंसान समझता है और हर कोई समझता है यह भाषा बहुत ही सरल और सक्षम है इसे हमें बहुत ख़ुशी मिलती है क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है